हम हिन्दू धर्म के हैं जो हमें इनकी तरफ़ आकर्षित करता है हिन्दू धर्म जोकि समाज में बहुत बड़ा धर्म है आज के युग में और सनातन धर्म में है कई भाग है हम अन्य धर्म जैसे मुस्लिम त जो मुसलमान होते हैं या फिर लोहड़ी होते हैं सिख होते हैं उन त्यौहारों का जो अलग त्यौहार है उन त्यौहारों से जो उन जो हाँ धर्म है उन लोगों से मेरा अलग अलग धर्म है मुझे अच्छा भी लगता है क्योंकि उन लोगों के त्यौहारों का जो परमपरागत वो त्यौहार है ना हमें नहीं अच्छा लगता है बट हम मनाते हैं जैसे लोहड़ी का है तो हम लोहड़ी मनाते हैं उनका हिन्दू धर्म में भी मनाया जाता है और और सिखों का जो वो क्रिसमस डे होता है वो हम लोग भी मनाते हैं इसलिए बट हम लोग का जो त्यौहार है ना हिन्दू धर्म का वो ना मुसलमान लोग मनाते हैं ना सिख लोग मनाते हैं ना ही जाट लोग मनाते हैं इसीलिए हमको अपना धर्म बहुत अच्छा लगता है बहुत ही ज़्यादा क्योंकि हिन्दू धर्म पर ही एक राम मंदिर बना है जोकि हमारे भारत देश में है मुझे बहुत अच्छा लगता है हमारे देश में प्रभु श्री रामचन्द्र की मानस मंदिर है